دہلی میں ایسی بہت سی جگہیں ہیں جیسے سُندر نرسری ہے وہاں لوگوں کو گھومنا وہاں گارڈن میں چلنا پھرنا بیٹھنا لوگوں سے بات چیت کرنا بہت اچھا لگتا ہے وہاں بچوں کے لئے بھی جھولے لگائے گئے ہیں جہاں بچے خوب دِل کھول کے انجوائے کرتے ہیں اور عورتوں کے لئے الگ پارک بنائے گئے ہیں وہاں پہ عورتیں اکھٹی ہو کے اپنی بات چیت ہے اپنا انٹرٹینمینٹ ہے اُن کے لئے ایکسرسائز کی بھی دی گئی ہیں مشینیں جو ایزیلی اپنا آپ کر سکیں اور بات چیت کر سکیں ہنسی مذاق کر سکیں انٹرٹینمینٹ کریں بچوں کو بھی ساتھ لے کر آتی ہیں تاکہ بچے بھی وہاں کھل کے کھیلیں کودیں آرام سے گرین ری میں گُھومیں پھریں آب و ہَوا بھی وہاں کی بہت اچھی لگتی ہے عورتوں کو بچوں کو گھومنا بچوں کو بھی بہت اچھا لگتا ہے اور عورتوں کو بھی بہت اچھا لگتا ہے یہ بہت اچھا ہے کہ عورتوں کے لئے الگ پارک بنائے گئے ہیں اور فیملی پارک بھی الگ ہیں